हेल' औ औ

आंथ' खिन्थानो हायो आं मानो होनोबा आं क'क्राझारनिनोखा नालाय नोंङो नोङो बंगाइगावनिफ्राय बिदिनो जोंनि लामायाव मोजांङो फैनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया लामायाबो मोजांजोब गासिबो नोंङो दा बबे गामियाव बेरायनो लुगैदों बेवहाय नोङो गारिजोंबो थांनो हागोन मानो होनोबा लामाया मोजांजोब गासिबो सिगांनि बायदि नंला जोंना क'क्राझारा नों जेरावखि थांगा मानो लामाखौ मोजां नुजोबगोन आरो आरो जोंनि क'क्राझारनि गामिफ्रा सोलायबाय एसे बांसिन आनो बांसिना सोलायबाय गारि भाराखौ गारि भाराया नोंङो पार्सनेल बंगाइगावनिफ्राय बिसिम लायोब्लाथ' माबा लानो हागोन लागोन दुई हाजारसो लागोन दुइ आराइ हाजारसो औ हायो बुकिं खालामनो हागोन क'क्राझाराव फैनायनि उनावबो नोंङो बुकिंग गारिखौ लानानै बुकिं खालामनो हागोन सानसेआव सानसेआव माबा आठार'सो जोंनो हागोन नों बेरायब्ला आरो औ थांनाय फैनायनि सानसेआव औ फैनो हागोन मोजांथार औ